ब्रह्मांड करोड़ों और अरबों वर्ष पहले ऐसा वैज्ञानिकों ने भी इसको इस तथ्य को पता लगाया है और इस तरह का पौराणिक कथाओं में भी और धर्मों के ग्रंथों में भी इस तरह का ज़िक्र आया है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था उस विस्फोट की वजह से बहुत सारे ग्रह और और उपग्रह पैदा हुए जो कि आज हमें चाँद और सितारे और सूरज इनके रूप में दिखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़े विस्फोट के कारण ही पृथ्वी का और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई अब इनका विकास कैसे हुआ चूंकि ये जब हुए थे तो करोड़ों अरवों वर्ष इसी तरह से एक बंजर और टुकड़ों की तरह ब्रह्मांड में तैरते रहे लेकिन यहाँ अरबों साल पहले बारिश प्रकृति के द्वारा बारिश की गई बारिश से यहाँ का वातावरण ठंडा हुआ एक आग का गोला पृथ्वी बताई जाती थी वो पानी गिरने से ठंडी हुई और यहाँ पर पानी की नदियां बहीं पेड़ पौधे हुए जिससे कि जीवन संभव हो सका हरियाली हुई हरियाली हुई तो यहाँ पर मानव जीवन की मानव जीवन के लिए यहाँ पर संभावनाऍं पैदा हुईं जिससे कि धीरे धीरे मानव संस्कृति का जन्म हुआ